मेरा सबसे प्रिय त्योहार जन्माष्टमी है जन्माष्टमी के दिन हम लोग सुबह से उठते हैं नहाते हैं धोते हैं पूजा पाठ करते हैं और क्या होता है कि फ़िर भगवान की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि उस दिन क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही उमंग रहती है जन्माष्टमी सबसे प्रिय त्योहार है उस दिन क्या रहता है कि बढ़िया उठना नहाना धोना घर की साफ़ सफ़ाई करना और फिर भगवान को नहलाना पूजा पाठ करना पूजा पाठ करने के बाद फिर क्या रहता है साबूदाना बनाना हम लोग भी साबूदाना खाते हैं और भगवान को भी भोग लगाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग तैयारी में लग जाते हैं शाम की तैयारी में लग जाते हैं भगवान के लिए धना का प्रसाद बनाना रहता है दही का प्रसाद बनाना रहता है और जो आटे की जो पंजीरी बनती है उसको बनाते हैं फिर फल फ्रूट मार्केट से मिठाइयाँ वगैरह यह सब चीज़ें लेकर आते हैं यह लाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं झूला सजाते हैं भगवान को बैठालने के लिए झूला बढ़िया झूलते हैं झूले को झूले को सजाते हैं झूले को सजाने के बाद फिर उसमें शाम को खाना बनाते हैं खाने में दाल चावल सब्ज़ी पूड़ी यह चीज़ बनाते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं मंदिर जाते हैं कृष्ण भगवान का हमारे मंदिर है कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर भोग लगाकर आते हैं वहाँ से आकर घर में आकर पूजा करते हैं सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं आरती करते हैं भगवान को पालने में बैठालते हैं पालने में बैठालने के बाद हम लोग सब प्रशाद ग्रहण करते हैं सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर आ सब लोग सो जाते हैं दूसरे दिन क्या होता है कि हम लोग पालकी निकालने की तैयारी करते हैं पालकी निकालने की तईयारी करते हैं उसके बाद सुबह उठो नहाओ धो पूजा पाठ करो फिर भगवान की छोटी सी पालकी बनाते हैं उसे लेकर पूरे नगर में भ्रमण करते हैं यानी कि पूरे नगर में जहाँ जहाँ मंदिर होते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं और वहाँ क्या रहता है मटकियाँ रहती हैं तो छोटे से बेटे लड़के को कृष्ण भगवान बनाते हैं तो वे मटकियाँ फोड़ते हुए जाता है